हँ चप्पल दोकान बला बोलै छी की लेना यऽ बढ़िआँ चप्पल छै एकदम अथीके छै एस्टारके छै जे लेबै अहाँ फित्ता वला लेबै सेंडिल कि हील बला लेबै कि पलेन सब एक हजार लागत सेंडिलके दाम मोटी सेंडिलके हील लेबै तऽ पन्द्रह सए लागत

दू सए अढ़ाइ सए दाम छै हँ बढ़िआँ चप्पल लागै छै अहाँ आबिके पसन्द करियौ अहाँके पसन्द हाएत चीज नीक रहत बनत तऽ लेबै ओहिमे जबरदस्ती नहिए करै छियै कि एतना रुपआ मे लिअ अहाँके पोसेतै तऽ अहाँ लेबै हँ मिल जेतै हँ छै की सब रेन्जके छै जे अहाँ लेबै से लए लिअ एबै दोकान समान देख लेबै अपन पसन्द लेबै अहाँके जे दाम लागतै कम बेसी कए कऽ दए लेबै अहाँके ठीक लागत तऽ लए लेबै अच्छा ठीक छै सब चप्पल कएगो लेबै चप्पल जी बोलू सेंडिल हँ तीन ठो चप्पल लेबै की चलेबै नहि लेबै कि ठीक छै राखू